जियां साढ़ै उधमपुर लाटी रोड जेह्ड़ा बड़ा खराब ऐ ते असेंगी बड़ी दिक्कत रौंह्दी रोड दी रोड दी असेंगी जेह्ड़ी बड़ी दिक्कत रौंहदी बाकी बाइक बुइक रक्खी दी असें स्कूटी ते असें बिल्कुल रक्खना नी औंदी ऐ क्योंके रोड दी असेंगी बड़ी दिक्कत रौंह्दी जेह्ड़े तिन चार साल जेह्ड़े असें बड़ी मुश्कल होई रोड दी ते बाइक बाइक बुइक रक्खी दी ऐ असें बाकी असें स्कूटी असें बिल्कुल रक्खना नी होंदी ऐ

रोड जेह्ड़ा बड़ा खराब ऐ स्हाड़ा जेह्डा लाटी तू उधमपुर तक रोड दा अजें कम्म लग्गा दा ऐ बना दा ऐ रोड कम्पलीट होवा दा थोह्ड़ा थोह्ड़ा बाकी सुदमहादेव तक होई गेदा रोड जेह्ड़ा कम्पलीट तां पिच्छे होआ'रदा रियासी